खेलके ताजा खबर हम आयोजनके बारेमे हम अखबारसँ पता लगाबैत छियै आओर रेडियोके तहत पता लगाबैत छियै आओर कभी कभी इन्टरनेटके यूज कैरिके पता लगाबैत छियै आओर खेलमे हम हमरा क्रिकेट बहुत पसन्द यऽ काहेकि एकरामे जब हमेशा प्रैक्टिस होइते रहैत छै तब इतना सारा खिलाड़ी रहैत छै कितना मजा अबैत छै खेलैमे आओर अपन इण्डियाके जे क्रिकेट टीम छै ओ विराट कोहली विराट कोहली जे कप्तान छै ओ अच्छा खेलेयै बहुत अच्छा खिलाड़ी यऽ बहुत अच्छा बैट्समैन ओकर ओ